की हाल छै यौ आबू आबू देखु हमर मकैसभ देखु हमर घुमयलऽ आयल छियै न अहाँ हमर खेतमे देखु मकै हम कतय अही तऽ आयल छियै देखु न हम अपन खेतमे घुमलियै न गेल रहियै न हमर खेतपर चलु अबिओ चलु साथमे घुमयलऽ अभी मकै लगेने छी खूब सुन्दर देख रहल छी न देखु ई मकै कतय सुन्दर यऽ एकर ऊपजो बढ़िआँ छै खूब सुन्दर कम खर्चामे ई मकै बढ़िआँ ऊपजैत छै आओर एहिमे देखिऔ अभी बच्चा छै नेअभी देखिऔ बच्चा छै धीरे धीरे बढ़तै ओकर बाद पटवन भी पाँच छहो बेर परतय एहिमे खाद भी दू तीन बेर देबय न आरामसँ धीरे धीरे दू तीन महीना पर ई बालि छोड़तय मकै फेर ओ भुट्टा पर जेतय धीरे धीरे ई ग्रोथ करतय छओ महीनामे कटतय फेर ओकरामे दुइगो भुट्टा तऽ बढ़िआँसँ अगर खेती होइत छै दुगो भुट्टा दै है दए दैत छै मकै हमर समझलियै दुगो भुट्टा आरामसँ मूँगोके खेत देखबैत छी आबु देखु एहिबेर तऽ मूँगो भेल बढ़िए मूँगके खेत देखु एहिबेर मूँग बढ़िआँ यऽ मूँग तूँग उपजैय बढ़िआँ देखु ईसभ कतय सुन्दर हँ धानक खेती एहिबेर तऽ धानोके खेती होइए देखु धानोके खेती करैत छियै की धानके खेती तऽ हमे बीस एकड़मे लगबैत छियै धानोके खेती अपन अपनेसँ करि रहल छियै धानमे तऽ कम लेकिन मकैमे तऽ प्रॉफिट बढ़िए होइत छै मकैमे धानमे खर्चा छै लेकिन प्रॉफिट डबल ट्रिपल छै मकैमे धानमे छै मने सात हजार खर्चा छै तऽ मानु दश हजार बारह हजार चौदह हजार दू चारि हजार पाँच हजार बचैत छै एक बीघा पर आओर अभी तऽ मछलिओ तछली पालै अपन पोखर खुनैनय छी हँ तऽ ओतयसँ सालाना हमरा निकैल जाइए एक सवा लाख टका भए जाइ छै सालमे आओर जेतना अखन जेतनाके बिआ बिआ गिरेलु ओहि हिसाबसँ भए जाइत छै सभकिछु सभकिछु इएह अभी तऽ हम गेहूँओ करि लैत छी जेभ खाइके तोरिओके खेती अपना खायलऽ जेसभ भेल तोरिओ तोरी भी हँ बाजारके हँ हँ तऽ आबु न एकबेर देख लेब सभ घुमि फिर लेब घूमि फिरक खेत खूब सबकुछ नया नया चीजसभ हमे लगेने छी नया नया खेती भी सोचलु मशरूमोके खेती हमे करय खातिर आब मशरूम अहाँ आबु देखु नहि नहि मशरूममे प्रॉफिट बहुत छै मखानामे समय लागैत छै मशरूममे कम जगहमे प्रॉफिट बहुत छै मशरूम एक नया अभी नया नया टेक्नोलॉजीसभ आबि रहल छै मशरूमके सभकुछ हाल चाल ठीके छै इएह खेतिए पथारीमे लागल छी अपन खेती तेती चलि रहल छै धीरे धीरे

ठीक यऽ तऽ ठीक यऽ आबु